ہاں ہلو گیس والے بھیا ہیں ہم جو گیس کل بکنگ کیے تھے تو ایک تو آلریڈی میرے پاس ہے اور دوسرا ہم آپ سے لینا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو ضروری مطلب دوسرا گیس دیجیے کیوںکہ میرے یہاں رات میں ڈنر پارٹی تھی جوکہ میرے یہاں مہمان اور رشتے دار آئے ہوئے تھے اور وہ تھوڑا ایمرجنسی میں وہ گیس ختم ہو گیا ہے اسی لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ دوسرا گیس ہمیں دیجیے اور ہم جو گیس آپ لے کے آئیں گے اس کو ہم اپنے یوز میں لا سکیں آپ میرے یہاں جو پہلے والی گیس تھے وہ پارٹی میں جو جو جتنا کھانا وغیرہ بنا ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور دوسرا گیس آئے گا تاکہ ہم اپنے یوز میں لا سکیں اور یوز میں لا کے سب کو اس کھانا وغیرہ کھلا سکیں اور جو گیس ہے وہ گیس مطلب کمپلیٹ ہونی چاہیے اور جتنی جلدی گی جتنی جلدی ہو سکے بھیج دیجیے اپنے